हमर इलाकामे एहन बहुत सारा युवा छै जे बहुत बेरोजगार छै पढ़ि लिख कऽ बहुत सारा युवा बेरोजगार बनल छै हुनका सभकेॅं नौकरी सभ नहि मिल रहल छै नहि कोनो काम काम मिल रहल छै जाहिसँ हुनकर परिवारके स्थिति बहुत बिगैड़ रहल छै आओर बिहारमे एहन कोनो फैक्ट्री या कारखानाओ नहि छै जाहिसँ हुनका सभकेॅं एहिमे नौकरी लागत जाहिसँ ओ सभकिछु पइसा प्राप्त कए सकै छथि आओर ई सभ भरि दिन रोज बेरोजगारके कारण बहुत सारा डकैती चोरी सभके करै छथि जाहिसँ दोसरोके दोसरोके हानि पहुँचाबैते छथि एहिमे मर्डरो कते आदमीके भऽ जाइ छै बेरोजगारी मे बहुत सारा एहन अवसर रहै छै ओ जाहिसँ अहाँकेॅं किछु फायदा होइ छै आओर नहि होइ छै तऽ बेरोजगार आदमीके लेल किछु एहन नौकरी हेबाक चाही आओर देबाक चाही जाहिसँ ओ सभ अपन रोजगार स्टार्ट कए सकैया बेरोजगार आदमी बहुत एहन पढ़ल लिखल आदमियो बेरोजगार रहल रहै छथि आओर हुनका कोनो नौकरी नहि मिलै छथि आ ताहिमे बिहार सरकार एहन नीतिकऽ देने छथि जाहिसँ नौकरी प्राप्त केनाइ एखन बहुत ही मुस्किल बला बात भऽ गेल छथि आओर बिहारमे तऽ एकोटा कोनो कारखानाओ नहि छै जाहिसँ ओ सभ नौकरी प्राप्त कऽ सकै छथि ताहि दुआरे सँ बेरोजगार आदमीके लेल किछो किछो एहन आ फायदा बला काज करी जाहिसँ हुनको सभकेॅं फायदा होइ आओर राज्यो सरकारके फायदा होइ आओर बेरोजगार आदमीके लेल किछु नीति निकाली